بھارت میں کچھ مشہور یوگا گرو کون ہیں وہ آپ کو کیسے متاثر کرتے ہیں یوگا گرو یوگا کرنا بہت اچھی بات ہے اور یوگا کرنے سے ہمیشہ صحت مند ہوتا ہے انسان اور یوگا کرنے سے کوئی دقت نہیں ہوتی ہے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے اور جو بدن ہاتھ میں درد ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے یوگا کرنے سے بدن ہمیشہ چست ہوتا ہے چست اور چالاک رہتا ہے سستی کاہلی ختم ہو جاتی ہے اور یوگا کرنا بہت اچھی بات ہے ہر کسی کو یوگا کرنا چاہیے آج کل تو انڈیا کے اندر سب یوگا کرتے ہیں عام طور پر سب کرتے ہیں یوگا اور یوگا کرنا چاہیے